आमिनी ल्हान आसतना एग्जाम सोगली फायनल समर वेकेशन सुरू जालें न्ही तें मामागेर वतालीं मामागेर न्हू थंय आमी पणस बीन खूब आसताली जांबळां मागीर आमी सकाळीं उठून न्हू पयलीं भिंडां भिंडां पाडटालीं तीं भिंडां सगळीं एकठांय करून हाडटालीं मागीर आमी तोरां पाडटालीं तोरां घेवन येतालीं चिकू जाभळां बी म्हळ्यार सगळीं लागीं करून हाडटालीं आमकां आजोबा आमकां खावपाक हाडून दितालो चिरमुली बीन तीं खातालीं दनपारां जेवतालीं सांची परत आमी मिरसांगो बी शिकपाक वयताली मिरसांगो काडून हाडटाली मागीर थंय मामागेल्या सायडीक कोण कोण रावता ती भुरगीं येताली ती भुरग्यां बरोबर बरी खेळटाली हें करतालीं आनी इन्जॉय करतालीं पिकनिकेक वयतालीं थंय फार्म हावजान वयतालीं मागीर मामा आमकां खंय खंय भोंवपाक व्हरतालो ते करून तेतुगीत आमी चिकन विकन करून तशें आजी आमकां जेवण वाडटालीं नुस्तें जेव घावन काडून घालताली आमकां ती घावन करून दिताली फणसाचे साठ करून दिताली काजू काडटाली आमी ते मुट्टे पिळून आमी ते रोस काडटाली ती पिताली आडसारा काडटाली मामा आमचो तो आमकां खपा दितालो मागीर पोळे काडटाली चू चुरण्याची भाजी करून दिताली फणसाची भाजी करून दिताली आजी आमची ती आमी खाताली बोरां मागीर शेतान वचून आमी मामा बरो बिश्टीत थंय खेळटालीं गोरवां वांगडा हें करतालीं गोरवांक सांची रानान व्हरताली रानानसून घेवन येताली पंदरा दीस थंय रावताली पंदरा दीस आमी मावशे घेवयता आनी मावशे गेल्यार ते आमचे न्हंय आसा न्हंये ते आमी सकाळीन न्हावपाक वयताली थंय आमकां मावशी नाशण्याची भाकरी दही बी अशी खावपाक दिताली सुक्या नुस्त्याची चटणी करून दिताली पेज शिजोवन दिताली ते आमी खावन इंजॉय करताली थंय मागीर आमी आत्यागेर वयतालीं आतां गेल्यार थंय न्हंय आसतालीं तें न्हंयेन आमी बरी खेळटाली बी थंय नात्याची भुरगीं आमी करून अशी पिकनिकेक वताली थंयसर हांव ते बी आमकां तशेंच करताले सगळेचे आम्याचे साठ करून दिताले आमेचो आमरस करून दिताले आम्याचे मोदक कोरून पुरी करून फणसाची पुरी सगळ्याचे पुरी हे ते करून दिताले आमकां ते ते आमी खावन खावन इन्जॉय करताली थंय